मेरे घर पर चार भैंस है चार गैया है और चार पाँच बक़री है तो सभी को हमारा वाला छोटा बच लड़का है उसका नाम छोटू है तो खेत में ले जाकर चराता है तो शाम को छह बजे आ जाता है उसके बाद हमारे पतिदेव किसानी लाइन में हैं तो वह पानी बाल्टी में भरकर पानी पिलाते हैं उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको आटा की चुन्नी है उसको ले जाकर जो राशन डाला गया है चारा उसको ऊपर छिड़क देती हूँ कि भैंस खा ले भैंस गैया बकरी के लिए थोड़ा सा पत्ता आम का पत्ता मँगाती हूँ बकरी के लिए बकरी के लिए आम का पत्ता मँगाती हूँ कटहल का पत्ता मँगा देती हूँ कि थोड़ी बहुत कमी होगी तो इसकी रात में पूरी हो जाएगी तो बक़रियों को डाल देती हूँ बकरी एक बार की बात है कि भैंस हमारी बहुत बीमार हो गई थी तो हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारे पास पैसा नहीं था तो हम लोग दूध को नापते हैं डेली फार्म पर तो उसी के यहाँ पास गए हम तो पैसा कुछ दिया तो उससे उसकी दवाई उवाई दवाई मँगवाई उसको इन्जेक्शन लगा फिर उसको वह उससे भी अच्छी नहीं हुई तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए भैंस के डॉक्टर को बुलवा दी फिर वह दवा दिया भैंस हमारी गिर गई थी उठ ही नहीं पा रही थी उठ नहीं पा रही थी तो हमको डर हो गया हम रोने भी लगे हमारी भैंस अब कैसे बचेगी तो गए तो हमारा बड़ा वाला लड़का गया डॉक्टर को बुलाया उसको दवाई दिलवाया तो दवाई दिलवाने के बाद उसको कुछ विटामिन की कमी थी हो गई थी तो इन्फेक्शन की तरह कमी हो गई तो उसको दवा दिए तो ठीक हो गई भैंस उठकर खड़ी उसको रात भर हम लोग सोए नहीं थे रोए तो हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे भैंस के लिए अपनी भैंस को बहुत मानती हूँ गैया भैंसिया को उसी में हमारा दिन रात कट जाता है रात और दिन उसी में रहते हैं इसके लिए कि हमारा उसी से खर्चा भी चलता है बच्चे बच्ची दो लड़का लड़की हैं तो पढ़ते लिखते हैं तो किससे फीस उस दूँगी मैं इसके लिए उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करती हूँ गैया और भैंस का बहुत उसकी देख़भाल ज़्यादा करती हूँ बक़री उक़री का बच्चा उच्चा हो जाता है तो खस्सी और पाठी सब होते हैं ना तो मैं उसको बेच देती हूँ जब छह सालभर छह महीना का जब हो जाते हैं तो हमारे घर का स्थिति के लिए अपना सब रखी हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत इसके लिए मैं रखती हूँ अपना तो भैंस को दवा भी लाती बक़री बीमार हो जाती है तो उसको दवा उवा दिलाती हूँ फिर भैंस को समय से नहलाती हूँ गैया को समय से नहलाती हूँ रोटी पानी देती हूँ समय से उसको सब कुछ उसका सेवा सत्कार करती हूँ उसका गोबर होता है तो उसकाे मैं अपना गोबर को पाथकर और गोल गोलम्बर करके अपना रख देती हूँ साल भर के लिए